नमस्कार नमस्कार हमरा बेटीके विवाह छै कोन कोन फूल आर लगेबै आरो की सब सामान सब खरीद कऽ अनबै केना केना होइ छै हँ की सब अपनेके सामान छै बतेबै तहन ने अनबै हँ तऽ बाजार जाकऽ अनै के ने हेतै बतेबै तखन ने कोन कोन फूल कोन कोन समान हँ तखन ने विवाह शादी हेतै हँ पाबनि तिहार सब पड़तै सब जे समान जुड़तै बाराती अयथिन हुनका स्वागत बागत हेतैनि तब ने तबे ने अहाँके सब चीज विध वाध हेतै हँ सामान सब बाँसके

हँ तब तऽ हकार तिहार दैके हेतै सब समान सब जुटबैके हेतै खाना पीनाके सब किछु करैके हेतै तेकर बादे ने हँ बुझऽ पड़तै बारात अयतै फेर परिछन हेतै फेर सब किछु तेकर बादे ने सबके बजा कऽ सर समाज सबके सखी बहिनके आनैके पड़तैनि बजा कऽ हँ तब मरबा तब मरबा सब सजायल जेतै सब लोक सब लोकनिके बजायल जेतैनि गीतनाद हेतै तब ने विध हेतै फेर लहठी अयतै तब हँ सबके गाँवमे हकार पहिने दऽ देबनि लोक सबके बजा लेबनि तब ने सब समान हेतै तैयारी हेतै बारात एतै तब परिछन सब किछ